हलो जी आपके गाँव में क्या सब मतलब होता है सरकारी लाभ उसमें क्या सब आपको मिला है तो मतलब गाँव में जी गाँव में जी गाँव में तो ज़्यादातर ठक फुस होता है तो क्या आपके साथ भी हो चुका है जी घर और क्या मतलब आपको इन्दिरा आवास मिला है घर और बनाने के लिए तो अभी तक मतलब कोई चीज़ का लाभ सरकारी नहीं वो मतलब आपका लिस्ट में नाम है इन्दिरावास में शौचालय शौचालय में आप नाम एड करवाए हैं आपसे पैसा भी लिया था मतलब ठग फुस भी हुआ है शौचालय में जी

जी तो

जी जी तो आपके पास पहले से शौचालय है पहले से शौचालय है तो मतलब आप उस फोटो और डलवाए हैं शौचालय वाला मतलब जो आया भेरिफिकेशन जी तो इन्दिरावास में क्या मतलब इन्दिरावास में भी जी जी तो जी इन्दिरावास भी अभी तक नहीं मिला है आपको ठीक जी जी ठीक है हम करवाते हैं आपका